हाँ जी हाँ मैं उज्जेन में रहती हूँ और हमारे यहाँ शिप्रा नदी हैं तो वहाँ पर्यटक बहुत सारे पर्यटक आते हें और फ़िशिंग और बोटिंग करते हैं और हम हमारी नदी को बहुत साफ रखते हें शिप्रा मतलब पूजी भी जाती हैं इसलिए उसकी देख रेख के लिए हम पूरी अपनी तरफ से सम्भावना जितनी कोशिश है कि उसे साफ कर सकते हैं उतनी हम रखते हैं और मना करते हैं लोगों को कि आप आ रहे हैं या बोटिंग कर रहे हैं स्विमिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं तो कृपया करके उसे साफ रखें स्वच्छ रखें ताकि हमारा उसी हमारी शिप्रा का ही पानी पूरे उज्जैन में जाता है तो फिर वही पीने में आता है इसलिए उसे जितना हम स्वच्छ रख सकते हैं और अच्छा रख सकते हें तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हें जितने पर्यटक आते हैं हम उन्हें भी यही बताते हैं कि हम अप आप हम अपनी नदी को अच्छे से साफ रखें स्वच्छ रखें कुछ गंदगी न करें कचरा न फेंके या कुछ भी गंदगी या जो भी हम अपने घर से लाते हैं कि हम इसमें नदी में बहा देंगे तो वो न करें तो फिर हम अपनी नदियों को इस तरह से स्वच्छ रखते हैं और मैंने कभी अभी तक तो सूखे या बाढ़ का सामना नहीं किया है अभी तक ऐसी नौबत ही नहीं आई है कि हमें ऐसा कुछ अनुभव किया है तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया है